ہیلو سر میری سویگی کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ ابھی ایک گھنٹہ پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ لنچ کے لیے آرڈر کیا تھا لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس میں کچھ چینجیگ کرانی تھی جیسے کہ میں نے اس میں اپنے آرڈر میں لکھوایا تھا جس میں چکن بریانی تھی مٹن قورمہ تھا اورچار پراٹھے تھے اور چند چار تندوری روٹی بھی تھی اور دو کولڈ ڈرنکس تھی اور دو کھیر بھی تھی سر اس میں مجھے جو ہے چکن بریانی نہیں چاہیے کیوں کہ ہمارے گھر میں کوئی چکن نہیں کھاتا ہے جی جی چکن بریانی نہیں چاہیے آپ میرا آرڈر آپ میرے آرڈرز میں سے یہ چیز نکال دیجئے اور اسے ہٹا بھی دیجیے

اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے میرا آرڈر پہنچا دیجیے ہاں سر ابھی ہم لوگوں نے لنچ نہیں کیا ہے اور مجھے کہیں گھومنے کے لیے جانا ہے تو سر جتنی جلدی ممکن ہو میرا آرڈر بھیج دیجیے مہربانی ہوگی شکریہ